हँ कौन

हमे अश्विनी बोलैत छीके अश्विनी बोलै हँ बोल एगो रूम लयके हँ किस टाइपके रूम की कितना बड़ा की कितना ओकरामे रूम की दू तीन आदमी जरी रूम चाही मतलब की तीन रूम थ्री बी एच के टाइपके न

एक महीना एक महीना रहयके वास्ते तोरा फ्लैट चाही न हँ एकमे हमरा पास तीन टाइप छै तौँ बोलने न की तीन रूम चाही तो ओकरामे हमे दू तीनठो फ्लैट छीके तौँ चाहे तऽ देखी रहय छै हमरा लोकेशन यहाँ छीके मरंगा भी भी आइ टी कॉलेज देखने छहो ओकरे बगलमे हमे लोकेशन तोरा व्हाट्सप्प पर ई नम्बर व्हाट्सप्प छीके न जेकि तोरा हम ई नम्बर पर भेज देतिऔ अभी जैसे हमरा रूममे तोरा रूममे रूम तोरा किस टाइपके चाही ए सी नॉन ए सी आओर आओर कोइ नीड तोरा रेट ऊट कुछो हेतो न तोरा की एतना बजटमे चाही हमरा तीन चारि हजारमे तोरा रूम चाही न ठीक छै तोरा अच्छा रूम हमरा रूमके स्टार्टिंग छै मिनिमम पाँच हजार छओ हजारसँ स्टार्टिंग छीकै हैलो हम लोकेशन तोरा भेजी देबो ठीक तौँ देखी लीहऽ आके देख ले ठीक छै कितना बजे टाइम बता चारि पाँच बजे अभी बजै छै चारि कितना बजे कहाँ हँ हँ हम अपना फ्लैटे पास रहैत छियै कॉल ठीक तौँ कॉल करीहऽ हमरा हम अपना भेजी देबय स्टाफके फैमिलीए टाइपके छै अगल बगलमे फैमिलीएसभ रूममे रहै छै के हँ सभ फैमिलीएवला रूम छीके अगल बगल सभमे जितना छै सभ फैमिलीए टाइपके छै रूम टू बी एच के वन बी एच के इसी टाइपके छै फैमिलीएवला सभ रूम छै आओर जे अगल बगल भी छै जो से तऽ फैमिलीए रहैत छै की रूम तोरा एकटा रूम चाही न अभी तीनटा अभी तीनटा खाली छै दू तीनटा देखी लीहऽ तौँ जँ पसन्द हेतहुँ ले लीहऽ